थांनाय सारि अब्लिक थाम अब्लिक दुइ हाजार सब्बिस जों अक्ट' समबारखालि जोङो बि टि आर

मोनसे ए पि अ आबादारिफोरनि मोनसे हारांगा आफाद जथुम्मायाव थादोंमोन बे जायगायानो जाबाय सिरां सिरां द्रिस्ट्रिक्ट बिजनि बरलामगाव होननायाव बे गामिनिनो साखाथि फाखाथि जेरैबो खेथि फोथार गुवार गुवार दङ जों ओरैबायदि मोजां मोनदों दि बे बिजनि गामिनि बरलामगावआव जानाय जायगा फोथारा ओरैबायदि गुवार आरो जों लामाफोराबो जोबोद मोजां आरो गायनाय फुनाय आबादनि हाफोराबो जोबोद पजिसन गोनां आरो आबादफोरखौबो जों नुनो मोनहैदों दालि गोबां फोदों दालिनि आबादा मोजां मोजां जादों बेसर आबादफ्राबो मोजां मोजां जादों जोङो बेनिफ्राय सोरिगिदिं नुबोदोंदि न'फोराबो जेरैबो साखोन सिखोन लामाफोराबो साब सिखोन आरो जोङो मोनसे मोनसे बर' बाजार होननाय सकखौबो गिदिंबोदों बे बर' बाजार स'कफ्राबो जोबोरैनो समायना रमायना साब सिखोन आरो एसे सोनाबहा खोलाहा हाइ स्खुल दङ बेनिफ्राय जोङो सानजौफुनि से बाजि से रिंगायाव बे जायगानिफ्राय नायनानै जोंनि मिथिंनि जानाय जायगायाव प्रग्रामखौ लाफैफिनो खिन्थु दिनैसिम अनुभब खामो दि सिगांनिफ्राय बिजनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा जोबोरैनो मोजांसिन जाबोबाय होननानै आं मोजां मोनबोदों अनुभब खालामदों